तुस मिगी अपने बारे च दस्सो तुस कुत्थै रौंह्दे ओ होर थुआढ़ा केह् नांऽ ऐ थुआढ़े भापै होंदा नांऽ केह् ऐ ते ओह् करदे केह् न तुस मिगी एह् सनाओ की थुआढ़े दोस्त केह्ड़े केह्ड़े न ते कुत्थुआं थुहाड़ी पढ़ाई होई और उस पढ़ाई करदे करदे तुसें ई केह् केह् मुश्कलातां आइयां होर थोह्ड़े जीवन च ऐसे केह्ड़े केह्ड़े इंसान आए जि'नें तुसें गी बड़ा प्रतोसाहित कीता जां कुसै तुसें ई बड़ा उतसाहित बी कीता ते उं'दे बारे च तुस मिगी जानकारी देओ मेरा नांऽ अजय सिंह ऐ ते में झज्जर कोटली दा ते मेरे फादर दा नांऽ रमेश सिंह ऐ ते उ'नें बड़े दिक्कतें कन्नै नौकरी कीती ते सा मेंअपनी स्कूलिंग कीती ही झज्जर कोटली दा ऐ ते उत्थै में इक गौरमेंट स्कूल चा बाह्रमीं ते दसमीं कीती अपनी ते में इद्धर अपनी सारी पढ़ाई कीती ते हून में उधमपुर आए दा अपनी ग्रैजूऐशन ताईं ते उत्थै कोई कालेज निं हा ते भी में इत्थें औना पेआ ते में मेरा ननेहाल रियासी डिस्ट्रिक्ट च ऐ कारूए ते मेरे मामू दा नाम जीवन सिंह ऐ ते ओह् एमपीएचसी च कम्म करदे ते मिगी उ'नें गै बड़ा प्रोत्साहित कीता की इ'न्ना पढ़ने ताईं अग्गें ताईं जी जे जित्थै में रौह्न्ना होन्ना ओह् बड़ा रुरल एरिया ते उत्थै इन्ना ओह् निं ऐ ते तां करियै पढ़ाई दे बिच दिक्कतां आवा दियां मेरियां ते नेईं इन्ने शैल इक्यूपमेंट नेईं थ्होए उत्थै ते तां करियै में इत्थै औना पेआ ते फ्ही ओह् जेह्ड़ा साढ़ा ग्रांऽ ओह् थोह्ड़ा दूर ऐ इद्धरा ते रोज अप डाऊन नेईं होई सकदा ते में इत्थै गै रौह्न्ना होन्ना ते इस वजह् कन्नै में अपने घरें आह्लें कशा दूर रौह्ना पौंदा ते इं'या ते बड़ियां दिक्कतां आइयां अबा फ्ही हून उ'नें गी फेस करियै गै अग्गें बंदा बधी सकदा इं'या बंदा बधी निं सकदा ते बस भी ते ते करा दे अस जिस टाइम तक्कर होंदा हून दिक्खने आं कि अग्गें केह् बनदा हून में पढ़ाई करने दे बाद सोचे दा कि कुतै शैल नौकरी करनी ते अपने घरें आह्लें दा नांऽ उच्चा करना ते इ'यां गै करदे रौह्ना जियां करै ना बस हून पास होई गेआ इक बारी हून ग्रैजूएशन दे बाद में दिक्खनी कोई नौकरी ते फ्ही उद्धरूं में सैट्टल होई जाना ते इक शैल गेदा घर बनाना और अपने घरें आह्लें दा नांऽ उच्चा करना मेरे मेरे डैडी ने बी मिगी बड़ा ओह् कीता पढ़ने ताईं ते में अज्ज पढ़ा ना में किश करै ना ते मेरी डैडी दी स्पोर्ट ऐ ते घरें आह्लें दी स्पोर्ट तां करै ना अज्ज नेईं ते कुतै ध्याड़ियां ला दा होना हा बस इ'यै गल्ल ऐ